ہاں کیا چیز کیا بات ہے جی ہاں او ریپیرنگ کون گاڑی کون گاڑی ہے بلیرو ہے ٹھیک ہے تو آپ جو ہے گیرج روم پر لے کر آئیے آ ابھی ابھی جو ہے یہ پرب تیوہار کا ہے بھیڑ بھڑکا چل رہا ہے اس میں ابھی ایک دو دن رک جائیے گا آپ پانچ تاریخ کو گاڑی لے کر کے یہ مستری لوگ سب چلے گئے ہیں اپنے چھٹی میں گھر چلے گئے ہیں ابھی مستری وغیرہ ہے نہیں ٹھیک تو اس اچھا ٹھیک ٹھیک کوئی بات نہیں ہے مستری گاؤں آنے دیجیے آپ گاڑی کو یہاں چیک اپ کروا لیجیے گا یہاں ہر طرح کا سویدھا ہے آپ کو کسی طرح کا کوئی پریشانی نہیں ہوگی ٹھیک ہے او آپ گا آپ کے گاڑی آنے پر مستری دیکھ لیں گے کیا پڑے گا آنے پڑے گا جو جو خرچ ہوگا آپ کو وہیں پر بتا دیے گا ابھی بھرولی ہم کیسے بتا سکتے ہیں یہ لگ بھگ وائل وغیرہ میں جو ہے بھائی ہزار پانچ سو کے ہزار بارہ سو روپیہ کے لگ بھگ جو ہے آپ کو خرچ پڑے گا اس لیے کوئی ٹینشن لینے کی بات نہیں ہے ہاں یہ وائل کا سارا پورا ویوستھا ہے اپنے گیرج میں کام تو لاجواب ہوتا ہے اس کا گارنٹی کے ساتھ کام ہوتا ہے

نہیں نہیں نہیں یہاں گیرنٹی کے ساتھ آپ کو کیش میمو دیا جائے گا کام کرنے کے بعد کیش میمو دینے کے بعد سامان کا بھی گیرنٹی دیا جائے گا ایسے تو ایسے تو کسی چیز کی گیرنٹی نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ میکینکل حساب سے جو ہے آپ کو گیرنٹی کاغذ پہ دی جائے گی آپ کو کیش میمو دیا جائے گا کسی طرح کا کوئی بھی گڑبڑ ہوگا تو آپ جو ہے پھر جو ہے دوبارہ یہاں سے جو ہے بنا پیسے کا آپ جو ہے ٹھیک کرا سکتے ہیں ٹھیک ٹھیک ہے ٹھیک ہے تھینک یو ہاں سارے سارے چیز کا سویدھا ہے آپ کو واشنگ واشنگ سب ہو جائے گا یہاں ہوں ٹھیک ٹھیک ٹھیک ہاں ہاں ٹھیک ٹھیک ٹھیک پانچ تاریخ کو ہی تو ہم آپ کو کال کیے ہیں آپ کال کیے تھے پانچ تاریخ کا یہاں آپ کو سمے دیا ہے آپ جو ہے پانچ تاریخ کو آپ سویرے سویرے آ جائیے مستری بھی آ جائیں گے اور آپ کی گاڑی کا پورا کام یہاں ہو جائے گا کسی بھی طرح کا کوئی بھی گڑبڑی ہوگا یہاں مستری ہمارے یہاں آئیں گے اور آپ کو ٹھیک کر دیا جائے گا ٹھیک ٹھیک ہے تھینک یو